ہاں ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں جو ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرواتی ہیں جیسے انٹرنیشنل لیول پہ بی سی سی آئی ہے یہ ہمارے ملک کے کھلاڑیوں کو غیر ملکی کھلاڑیوں سے میچ کرواتے ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پر کھلاڑیوں کو کھیلنے کے لیے تیار کرواتی ہیں اور اسٹیٹ لیول پہ بہت ساری ہیں جیسے کہ کھیلو انڈیا ہے اس میں اسٹیٹ لیول کی کھلاڑی الگ الگ طرح کے گیم کھیلتے ہیں جیسے کبڈی کھو کھو رننگ کرکٹ اور بھی بہت ساری گیمس اس میں کوئی بھی اسٹیٹ لیول کی کھلاڑی جو ہوتے ہیں یہاں سے جیت کے پھر نیشنل لیول کی طرف جاتے ہیں نیشنل لیول کی کھلاڑی پھر وہاں سے الگ الگ ٹورنامنٹ میں جیتنے کے بعد وہ انٹرنیشنل کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں اور بھی ایسی تنظیمیں ہیں جو اسٹیٹ لیول اور ڈسٹک لیول کی چیزوں پہ ٹورنامنٹ کرواتی ہیں جیسے ایک سنستھا کا نام ہے نہرو یوا کیندر یہ چھوٹے لیول پر کھلاڑیوں کو تیار کرواتی ہے